जेह्का तुसेंई पुच्छेआ चांह्दे ओ न ते हून में सनान लगी आं ते ओह् सवेरे सब्जी चीरनी सब्ज़ी चीरनी पैह्ले ते फ्ही सब्ज़ी कट्टियै रक्खनी इक भेठिया फ्ही आटा गुन्नना आटा गुन्नियै ते फ्ही ओह् रक्खना फ्ही चाह् बनानी चाह् चूहू बनाइयै ते फ्ही ओह् चाह् चूह् बनानी इन्नें चिरे सब्ज़ी गी पिच्छै इक भेठियै सब्ज़ी तड़का सुट्टू उड़नी इक भेठियै फुलके लग्गी पौना बनान फ्ही अहें होर बी बड़े कम्म होंदे अग्गें पिच्छें दिक्खना पौंदा होर बी बड़े कम्म न ते ओह् फ्ही असें केह् करना सब्ज़ी तड़कै सुट्टी उड़नी ते इक भेठियै फुलके पकाने फ्ही इन्ने चिरें खाने आह्लें आई जंदे फ्ही उनें गी टिफन बन्द करना पौंदे पाई देने पौंदी टिफनै सारें लेना होंदी बडलै सवेरे रुट्टी सारें जने फ्ही ओह् असें उनें ई रु्ट्टी पाई देनी फ्ही उदें टिफन करने बंद फ्ही टिफन पाई देने फ्ही एह् बी दिक्खना कि भई अ'ऊं फुलका नी जली जा जां सब्ज़ी नी जली जा तुआईं बी रेड़ा मारो ते ओह् बी दिक्खना पौंदा फ्ही के नांऽ लून नी ज्यादा होऐ लोड़दा ओह् बी स्हाबी पाना पौंदा ते बसार नी ज्यादा होई गेदे होन ओह् बी स्हाबी दे पाना पौंदे सब किश स्हाबी दा गै होंदा ते ओह् सारा पास्सै असें ध्यान करना पौंदा फ्ही आं ते फ्ही आई जंदे सवेरे दा नाश्ता पूरा करना ते बस फ्ही बारां इक्क बजे फ्ही शुरू होई जाना दपैह्री वाला दपैह्रीं आह्ला ते फ्ही दपैह्रीं बी सब्ज़ी बनाओ फ्ही दो त्रै सब्ज़ियां बनानी पौंदियां फ्ही अलग अलग दाल चौल बी बनाने पौंदे फ्ही फुलके बी बनाने पौंदे फ्ही कन्नै होर बी सब्ज़ी सुक्की सब्ज़ी बी चाहिदी ओह् बी बनाना पौंदी चार पंज सब्जियां बनानियां पौंदियां अहें दपैह्री बेल्लै ते फ्ही ओह् सारें ध्यान रक्खना पौंदा ओह्कड़ी फुलके नी जली ओह्कड़ी खाने आह्लें बी आई जंदे जा बच्चें बड़े बंदे होन्ने अस ते खाने आह्ले बी आई जंदे फ्ही ओह् उं'दा सारें दा ध्यान करना पौंदा असें भई हून उयै फुलका बी बनाना उ'नें गी बी देने जाना उत्थें होर लाए दे होंदे केह् नांऽ बैंच उत्थें खन्दे अपने मज़े बेहियै आ ते फुलका केह न्हाड़ा उ'यै देना पौंदा गरमो गरम पकाइयै ते होर बी सारै बाह्र बी दिक्खना पौंदा भई केह् आवां दे न कोई आवा जा दा ओह् बी दिक्खना पौंदा हां ते सारें दा ध्यान करना पौंदा असें ते केह् नांऽ उ'यै फ्ही ओह् बनानियां सारियां सब्ज़ियां किट्ठियां करियै ते फ्ही ओह् सारें गी रुट्टी खलानी ते केह् नांऽ नुआड़ा सब्ज़ी बी कट्टनी सब्ज़ी कट्टनी फ्ही ओह् सलाद बी बनाना पौंदा ओह् केह् नांऽ ओह् मूली शूली कट्टो ते ओह् पाओ केह् नांऽ सारा केह् नांऽ उयै मूली शली सारा किश ओह् पाना पौंदा ते ओह् कट्टियै सलाद बी टकाना पौंदा उं'दा खीरा मूली सब किश सलाद बी टकाना पौंदा कट्टियै ते फ्ही ओह् सारें दपैह्रीं आह्ला नाश्ता खलाना ते इन्ने चिरें गी शामी आह्ला फिक्र पेई जंदा फ्ही शामी बेल्लै बी बनाना पौंदा असेंई शामी बेल्लै बी फ्ही आटा गुन्नो ते फ्ही सब्ज़ी चाढ़ो सब्ड़ी कट्टी कुट्टियै टकाओ फ्ही चाढ़ो फ्ही होर बी ध्यान आई जंदा अग्गें पिच्छें ओह् बी दिक्खना पौंदा कुदै माले बच्छें दा बी करना पौंदा दुद्ध लाओ ते फ्ही दुद्ध बी लैना पौंदा इ'यै होर सारें ध्यान करना पौंदी ते ओह् फ्ही शामी लै बी फ्ही सब्ज़ी बनाओ दाल चाढ़ो ते केह् नांऽ फुलके आटा गुन्नो फ्ही फुलके पकाओ फ्ही चौल खाने दा मन होऐ चौल बी बनाने पौंदे होर कोई परौह्ना आई गेआ फ्ही बद्ध बी बनाने पौंदी ते फ्ही एह् थोह्ड़ी आक्खना कि हून बनाई ऐ ते बस हून इक घैंटे ताज़ी ताज़ी बनाने पौंदी ताज़ी ताज़ी रुट्टी ते ताज़ी ताज़ी कुसै गी खलाना पौंदी ते ओह् सब किश बनाइयै औंदा ते ताईं अंदर बाह्रें बी दिक्खो ते होर बी ध्यान देओ कम्म असें बत्थेरे कम्म हुंदे असें कोई कम्म मुकदे थोह्ड़े न असें बेचारे करसान लोक आं ते होर ओह् मालै बच्छें दा बी करना पौंदा होर अग्गें पिच्छें दिक्खना पौंदा ते सारा किश करना पौंदा ते आक्खै कोई ते सब्ज़ी कट्टियै सब्ज़ी बी कट्टना पौंदी ओह् बी कट्टी कट्टियै टकाओ बक्खी होर कोई किश सब्जी कोई किश मंगदा कोई किश ते ओह् अलग अलग सारा किश बनाना पौंदा ते फ्ही लग्गो फुलके पकाने गी फ्ही असें फुलका बी दिक्खना पौंदा ते हून फुलका जली नेईं न गेआ ऐ ते ओह् बी शैल तुआईं बी ध्यान करना ते भाई सब्ज़ी नेईं ना लग्गी ऐ सब्ज़ी आस्सै बी ध्यान करना ते फुलके आस्सै बी ध्यान करना भाई फुलका नी जली जा ते फ्ही चुल्ली असें अग्ग बालना होंदी असें लोकें असें लोकें गैस गूस ऐ नी ऐ ते चुल्ली अग्ग बालन होंदी फ्ही चुल्ली अग्ग बाल ते बलाठियां आह्नो लकड़ियां आह्नो ते ओह् फ्ही आह्नियै चुल्ली अग्ग बाह्लो ओह् बी घैंटा डेढ लग्गी जंदा उत्थें अग्ग बालदे गै ते ओह् बरखा पोऐ दियां होंदियां बलाठियां गिल्लियां होई जंदियां आं ते ओह् बी बड़ा मुश्कलें फ्ही अग्ग बालनै पौंदी ते फ्ही ओह् आनियै ते फ्ही ओह् छूरना सब किश करना आटा गुन्नो ते फ्ही फुलके पकाओ फ्ही पैड़े बनाओ अ ते तुआई तुआई ध्यान किन्ने थाह्रें देना सारे ध्यान देना पौंदा आं ते फ्ही ओह् केह् नांऽ नुआड़ा हून अज्जकल ओह् मक्कां टोडा बी ऐ फ्ही ओह् आटा पेहाए दा ते ओह् हून टोडे बी पकाने पौंदे फ्ही टोडे मलो मली मली मली मलियै ते फ्ही ओह् टोडा बुरी बड़े तरीके कन्नै पकाना पौंदा आक्खै कोई ते इ'यां थोह्ड़ी सुट्टू उड़ना टोडा आं चंडेआ फटोफट्ट दे ओह् उस्सै गलासै टकाऊ उड़ेआ ओह् बी बड़े तरीके कन्नै टोडा मलियै ते फ्ही ओह् पकाना पौंदा फ्ही ओह् दिक्खना पौंदा भाई एह् कबासा नी पक्कै आ ते ओह् केह् नांऽ नुआड़ा इ'यां गिज्झा नी पक्कै ते फ्ही ओह् बी दिक्खना पौंदा आ ते ओह् फ्ही सब्ज़ी बी इक बनाना पौंदी ओह् बी दिक्खनी पौंदी ओह्दे बिच्च कोई मरच तेज़ नी होई जा कोई घट्ट खाने आह्ला होंदा कोई बद्ध खाने आह्ला होंदा ते ओह् बसार नी होई जान लून नी तेज़ होई जा ओह् बी दिक्खना पौंदा आ ते ओह्की भेठियै फुलका बी दिक्खना पौंदा भाई टोडा जली नी जा आं ते ओह् टोडे बी स्हाबियै गै बनाने पौंदे शैल आटा मली मलियै आ ते ओह् ओह् बी दिक्खने पौंदे आं ते फ्ही तुआईं बाह्रा ख्याल रक्खो भाई कोई माल बच्छु आए आई नी गेआ होऐ बन्नो आ ते ओह् सब किश कम्म करना पौंदे सौत देनी झाड़ू मारना अंदर बाह्र सौतने आं ते ओह् सारे बड़े कम्म न असें वैसे लोकें आं ते फ्ही ओह्की भेठिया रुट्टी शट्टी खलाई सारें ते ओह् भांडे बरतन साफ करो भांडे शैल खरे ढेर लग्गी जंदा ओह् बी आपूं गै मांजने फ्ही ओह् भांडे शांडे मांझो फ्ही ओह् बसां कदूं करना उत्थें होई जंदी ध्याड़ी सारी ध्याड़ी आं ते ओह् फ्ही बस इ'यै कदें ओह् स'ञां आह्ला फिक्र पोआ दा कदें दपैह्री पोआ दा कदें सवेरे दा पोआ दा असें लोकें उ'यै होई जंदी ते केह् करना फ्ही आं ते उ'यै बस एह् इयै कम्म ऐ ते सारे अंदर बाह्र ते ताई तुआईं दिक्खो ते डंगरे बच्छुएं दिक्खो घाह् पत्तर देओ आं ते गाइयें गी दिक्खो रुट्टी बनांदे बड़ा किश करना पौंदा बड़े ख्याल रक्खने पौंदे आं ते इ'यां थोह्ड़े बनी जंदियां रुट्टियां सारा बड़ा ख्याल रक्खना पौंदा तुआईं अग्गें पिच्छें दिक्खो ताईं तुआईं सारें दा ध्यान लोड़दा कीते दा आ ते भाई सब्ज़ी बी अलग अलग अलग अलग चीरनी अलग अलग बनानी ते दाल दुल जो बी ऐ सब अलग अलग करना जे बी सारी ध्याड़ी इ'यै कम्म करदे होई जंदी ते होर ओह् अग्गें पिच्छें ते कोई फुलका नी जली जा जां टोडा पकाना होऐ टोडे दा ध्यान रक्खना पौंदा टोडा ते बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा न ओह् फ्ही मिट्ठी मिट्ठी मिट्ठी मिट्ठी अग्ग लाना पौंदी आं ते ओह् फ्ही ओह् बल्लें बल्लें सेही ऐ भई हून एह् टोडा जली नी जा कुसै अग्गें कि'यां रुट्टी टकानी ऐ कोई आई जा परौह्ना उसी टोडा कि'यां देना नुआड़े अग्गें टकाना पकाइयै जां फुलका शैल लोड़दा पक्के दा फुलका कियां टकाना फुलका शैल साफ सुथरा लोड़दा सब किश साफ सुथरा लोड़दा आं ते ओह् सारा किश बनाइयै होंदा जियां सारा किश आं ते ओह् इ'यै भाई एह् कम्म ऐ साढ़ा लोकें दा ते बनाइयै होंदा भाई सारे सम्हालना पौंदे ओह्के चा बच्चे बुच्चे आई जान स्कूल भेजे दे होंदे सवेरे दे फ्ही आई जंदे उ'नें बी दिक्खो उंदियां बर्दियां खोह्ल्लो उं'दे केह् नांऽ नुआढ़ा होर कपड़े लुआओ उनेंई ते सारे केह् नांऽ रुट्टी खलाओ उनेंई फ्ही रुट्टी पाई देओ उनेंगी ते ओह् खलाओ ते सारी ध्याड़ी उ'यै होई जंदी रुट्टी खलांदे पकांदे गै ते केह् करना फ्ही